सीटे मतिलबु पाणि कहिड़ी सीट ते कंफर्टेबल वेही करे हिकु ॿिए था ॿिए जॻह ते वञी सघूं था इंजन जो शोर कंदो आहे मतिलबु इंजन शोर कंदो आहे त ख़बर पंहिंजी वेंदी आहे गाॾी अचण वारी आहे पटरियूं सिधियूं हूंदी आहिनि त न गाॾी सिधी बि हले ऐं असां ट्रेन में असां ॿिए घर वेंदा आहियूं घुमण वेंदा आहियूं ॾाढी जॻह घुमण वेंदा आहियूं असां